हांव फाटल्या दिसांनी महाराष्ट्रान शिरडीक हांव हाका देव दर्शनाक गेल्लों साईबाबाच्या हाका ते म्हणजे म्हाका खूब आवडलें साईबाबाचें दर्शन घेवपाक आनी अशी डिसीप्लीन बी आसा म्हणजे वातावरण आनी थंयसर हे बी सगलें बरे प्रमाणान थंय आमकां हें करपाक मेळ्ळें आनी शिस्त हें तें बी सगळें बरें थंय आसलें आनी जास्त पोलुशनूय नासलें म्हणजे बरे तरेन आमकां तांच्यांनी हें केलें आनी जेवणाक बी बरे पासीस जेवणाचीय सोय सुद्दां बरी करता ते आनी कितले तरी पंक्ती बसता सगल्यांक बरे भशेन ते जेवण बिवण दिता कोणाक कोणाकूच कोणाकूच अशे त्रास दिनात अशें गडबड बी अशी ना वातावरण सामकें एकदम बरें कशें दिसता आनी सामकें बरी प्लेस अशी साईबाबाची शांत म्हणजे मन अशें तुजें तृप्त जावन थंय आमी बरे हे जाता खरेंच थंय साईबाबाचे शिरडीक दर्शन घेतले म्हूण लोक म्हणटा न्हय तशें तूं वचून शिरडीक वचून येयसर तुजें तूं तुका बी मन आनंदीत आनी तुजें मन खूब प्रफुल्ल जाता आमकां दिसता अशें खंयच्याय जे देवदर्शनाक अशी नीट ना ती सुद्दां अशींच जावचीं आनी लोकान ताजो आस्वाद घेवचो अशें म्हाका दिसता आनी रोड बी बरे हे केल्या महाराष्ट्रा सरकारान बरे भशेन तांच्यांनी डेवीलोप केल्या कोणाचेंच कांय कोणाक प्रोब्लेम जायना ट्रांसपोर्ट सिस्टम हें हॉटेल सिस्टम बरी आसा रावपाची वेवस्था बी बरी करून दवरल्या अशी शिरडी ह्या गांवांत आनी खरेंच शिरडी गांवांतल्यान अशें लोक खूब गोंयचे वयता आनी म्हाका सुद्दां थंयसून थंयसून शिरडी गांवाचो इतलो आनंद येयलो की हांव लोकांक सांगूंक सोदतां की तुमी एकदां तरी शिरडीक वचून मन तुमचें बरें वातावरण तल्लीन जावन तुमी बी ताजो आस्वाद घेवन तुमी बी तशें लोकांक सांगचें आनी लोकूय बी तशे आयकून ते खरेंच महाराष्ट्रा गांवांन शिरडी गांव आसा तशेंच कोण तें देवाचें हें आसा तशें तुमी सुद्दां वसून ताजो खूब हें घेवचो